हेल औ खेंनायनि आथसा जोंथ' बेखौ मिन्थिया हजोंनिफ्रायसो जोंनाव पेकिं फैखायोना जोंथ' रानग्राल' जोंथ' मिन्थियाना नों रिटार्न खालाम फिननो हागोन नों माबायाखैब्ला जोंथ' जोंथ' नायनोबो मोना ना डाइरेक्ट पेकिंसो फैखायो जोंथ' खालि राननानैल' हैनांगौ जोङो नों रिटार्न खालाम फिननो हागोन दे नों औ औ जोंथ'

जोंथ' मोजाङै लाबोखादोंमोन नाथाय जोंथ' सिङाव बिदि जादों ना मादों जोंथ' मिन्थिया ना दा जोंथ' रानग्राल' जाहैबाय औ रिटार्न खालामदो दे अपसनबो दंखायो ना रिटार्न खालामनायनि है बिदि नङा बिदि नङा

जोंथ' मिन्थिया जोंथ' डाइरेक्ट पेकिं खालामनानैसो रिटार्न हरो ना नोंसोरनो नोंसोरनो डेलिभार खालामहैयो नों पारसेलखौ माबायाखैब्ला जोंनो रिटार्न खालामहरफिनबानो जाबाय

बेथ' जाथावगौ नङा ना आथसा आथसा आथसा बेखौ जों ओरै रायज्लायहरनानै खालामसिगोन दे नों टेनसन खालामनांगौ जेबो गैया औ औ नों जोंनो रिटार्नल' खालामहरदो दे जोंथ' साथाम दङ

गुबुनआथ' खालामगौ गैया जोंना लोगोफ्रा एखदमबारे मोजां गोजा क्लस गोजाखा ना बे ओरै गोजौ लेभेलनिफ्रायनो फैगौ फैदों जानो हागौ बिदिया औ औ आथसा आथसा औ औ औ औ बे कम्पानियानो गाज्रि जागोन जेन'बा औ औ औ नों रिटार्नल' खालामना होदो दे जों दंसै बेयाव आथसा दे बिदिब्ला औ औ जों कमप्लेन हरगोन कम्पानियाव दे बिदिब्ला फैसाया डाइरेक्ट हाबगोन नोंनि नोंनि एकाउन्टआव डाइरेक्ट हाबगोन नों माबा अपसन दंखायो ना इउपिआइ दं आरामसे डाइरेक्ट डाइरेक्ट हाबगोन नोंनि एकाउन्टआव थु गन थु आवार्सफोरनि गेजेरावनो हाबनो हागौ आरो हाबो हाबैनि खोथायानो गैया औ इउपिआइ आइडियानो साबसिन जायो बेस्ट औ औ खालामनो हायो

दे बिदिब्ला